ہاں جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے بھائی کے پاس ایک کیمرہ تھا وہ اکثر خاص موقعوں پر کبھی عید کے موقعے پر بقرہ عید کے موقعے پر اور اسی طرح کوئی پروگرام ہو اس موقعے پہ یا اپنے نئے رشتے داروں کے ساتھ یا پرانے رشتے داروں کے ساتھ اکثر فوٹو کھینچ لیا کرتے تھے اور وہ فوٹو ابھی بھی محفوظ ہے ان کے البم میں اور اسی طرح ہم لوگ اکثر لکھنؤ میں پرکاش اسٹوڈیو چلے جاتے تھے وہاں فوٹو کھنچوا لیتے تھے اب جب کبھی بھی ان فوٹوؤوں کو دیکھتا ہوں البم کھولتا ہوں تو ان فوٹوؤوں کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے ایک عجیب سا خیال پیدا ہوتا ہے ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ان فوٹوؤوں کو دیکھ کر اور ابھی کے فوٹو کو دیکھ کر اور دونوں میں کافی فرق محسوس ہوتا ہے